جب ہم مختلف ہم لوگ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں ان کے عاداتیں کیسی ہیں کھانے کے متعلق تو سب سے پہلے ہم بچوں کی بات کریں گے جیسے ہم بچوں کی عادتیں دیکھتے ہیں ہم وہ بہت ہی زیادہ بازارو کھانا کھاتے ہیں جو بازاروں میں پیکٹس میں اویلیبل ہوتا ہے جیسے چپس ہوئے کول ڈرنگس ہوئے تو ان کو ویسے کھانے بہت پسند ہے اور اس سے ان کے بہت تاثرات بھی رہتے ہیں ان کی صحت پہ اگر ان مٹھائیاں بھی وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں پہلی اثر جو ان کے صحت پر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہی خراب ہو جاتے ہیں تو چھوٹی عمر میں وہ بہت زیادہ ان کو پسند ہوتا ہے یہ بہت میٹھا کھانا پسند ہوتا ہے تیکھا وہ کھاتے نہیں اور بہت ہی کرسپی کھانا پسند ان کو ہوتا ہے بہت ہی تلا ہوا بھنا ہوا کھانا پسند ہوتا ہے اور میٹھا کھانا پسند ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر بیمار ہی رہتے ہیں کبھی ان کے معدے میں تکلیف ہوتی ہے کبھی ان کے دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے اور یہ بہت جدید زمانے میں یہ ہو گیا کہ بچوں کو یہ جنگ فوڈس کی عادت لگ گئی ہے جنگ فوڈس یعنی وہ کھانے جو بازار پہ اویلیبل ہے بازار میں ملتے ہیں پیکٹس میں بوتلوں میں اور ان کو بہت زیادہ بچوں کا لگاؤ ہوتا ہے جوسس کے ساتھ جن میں بہت زیادہ کیمیات ایڈ کئے گیے ہوتے ہیں کیمیکلز ایڈ کئے گیے ہوتے ہیں اور اس سے ان کی صحت پہ بہت مضر اثر پڑتا ہے تو مگر یہ چیز پہلے کے زمانے میں نہیں تھی پہلے کے بچے بہت ہی گھر کا کھانا کھاتے تھے لوگوں کے باغوں سے چرا کے امرود کھاتے تھے لوگوں کے باغوں سے چرا کے سیب کھاتے تھے تو ان کی صحت بہت اچھی ہوتی تھی ان کے دانت خراب نہیں ہوتے تھے وہ زیادہ تر قدرتی غذا کھاتے تھے نہ کہ انسانی بنائی ہوئی غذا جو کہ انڈسٹریز میں بنائی جاتی ہے وہ چیزیں نہیں کھاتے تھے ان سے یہ اثر ہوتا تھا کہ ان کی صحت کافی اچھی ہوتی تھی بہ نسبت یہ کہ جو کہ آج یہ بچے کھاتے ہیں اب جب عمر بڑھتی ہے اور جوانی کی طرف انسان پرواز کرتا ہے تو جوانی میں زیادہ تر انسان باہر ہی ہوتا ہے اور بہت سفر و سفر و تفریح میں لگا رہتا ہے انسان تو انسان زیادہ تر جب جوانی میں ہوتا ہے تو دوکانوں سے کھاتا ہے چائے کی ٹپری سے چائے پیتا ہے اور ہوٹلوں سے کھانا کھاتا ہے آج کے زمانے کی بات کریں تو آج کے زمانے کے حساب سے جوان یہ لوگ یونیورسٹیز جاتے ہیں کالجیز جاتے ہیں تو وہاں پہ ہوٹلز میں ان کا کھانا پینا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت پہ بہت ہی مضر اثرات پڑتے ہیں مگر جو ہمارے بزرگ ہے وہ زیادہ تر آج بھی پرہیز ہی کرتے ہیں ان چیزوں سے اور ان کی صحت اور ان کی قوت ہمارے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے جب ہم بزرگ ہوں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی توانائی نہیں ہوگی جو ہمارے بزرگوں میں تھی کیونکہ انہوں نے زیادہ تر قدرتی کھانا کھائے ہیں انہوں نے زیادہ تر قدرتی کھانے کھائے ہیں بہ نسبت یہ کہ ہماری جو ہم زیادہ تر باہر ہی کھاتے ہیں اور ہم زیادہ تر یہی پسند کرتے ہیں کہ ہم بڑا ہی تیکھا کھائے ہم بڑا ہی چٹکیلا کھائے جو بازاروں میں اویلیبل ہے بہ نسبت یہ کہ ہم گھر پہ کھانا کھائے بہت ہی سالس یہ صاف کھانا کھائے ہمیں صاف اور سالس کھانے کی عادت نہیں رہی مگر بزرگ جب ہم بزرگی کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں پھر جب ہماری طبیعت ان چیزوں سے خراب ہوتی ہے جو بازارو کھانے ہیں ان سے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے پھر ڈاکٹر آتی عمر میں یہ اثر دکھانے لگتی ہے بزرگی کی طرف جب چلتے ہیں چالیس پچاس سال کے ہوتے ہیں تو یہ اپنا اثر دکھا تی ہے یہ کھانے جو نا سالس کھانے ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی ہمیں پرہیز کرنے پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے پھر ہم پرہیز کرنے لگتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑھتی عمر کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہم زیادہ تر یہی پسند کرتے ہیں کہ صرف گھر کا ہی کھانا کھائیں